हैलो नमस्ते ऐं अच्छा सेह्त खराब होई गेई अच्छा

अच्छा तुसें थोह्ड़ा साढ़ा ध्यान रक्खना नी की उसी केह् होएया केह् नेईं बच्चे स्कूल भेजे दे ते असें थोह्ड़े ना ओह्दे पिच्छें पिच्छें गै फिरना थोह्ड़ा स्कूलें आह्लें बी ध्यान रक्खना पौंदा केह् होई गेआ कोई दोआई छोआई देनी कोई टिक्की उसी किश मिगी बी टैम लग्गी जाना फ्ही मेरा घर बड़ा दूर ऐ महां कश थोह्ड़े ऐ कि अ'ऊं कुतै कश होगी ते गड्डिया पर औगी फ्ही ते पैदल गै औना मेरा घर दूर ऐ नी ते फ्ही आइयै ते फ्ही दिक्खनी आं उसी ते फ्ही लेई जन्ने आं कुतै डॉक्टरै दे भला इसी केह् होई होई गेदा केह् पता मिगी कुतै अद्धा घैंटा जां घैंटा गा लग्गी जाना फ्ही फ्ही में पैदल औना मेरा घर दूर ऐ नी ते उत्त फ्ही साढ़े बी गड्डी कदें टैमे दी गै औंदी फ्ही इं'या उत्थें तौली तौलियै नेईं गै चलदियां हां कोई कोई निं फ्ही अं'ऊ औंदी आं फ्ही उसी दिक्खदी आं ते फ्ही कुतै लेई जन्नी आं घरै गी ते फ्ही कुतै डाक्टरै लेई जन्नी आं इसी डाक्टरै दस्सनी आं भला इसी केह् होई गेदा केह् नेईं कुतै घाटा बाद्धा होई जंदा कुतै कोई निं फ्ही दिक्खनी आं अ'ऊं औन्नी आं नी ते फ्ही दस्सनी आं उसी कुदै डाक्टरै दे लेई जन्नी आं ते उसी केह् होएआ कुतै घरा गेआ हा ते खरा हा इ'यां किश निं हा उसी ते कुतै अगड़ा जाइयै कुदै जागतें ई पता नेईं होई जंदा किश किश खंदे नी कुतै अगड़े हां कुतै किश खराब होई गेआ होना हाजमा ते तां खराब लग्गेआ उसी किश ते केह् होएआ खरी फ्ही अं'ऊ औगी